बिचौलिये हमारे खेत के उत्पादन में मदद कर देते हैं जैसे हमारा खेत कट जाता है तो हमारा खेत में से जो गेहूँ निकलता है वो बिचौलिए खरीद लेते हैं लेकिन वे हमसे कम दामों में खरीदते हैं मंडी में पच्चीस रुपए किलो के रेट से जाता है पर वो हमसे बीस बाईस तेईस ऐसे किलो से लेते हैं हमें बहुत नुकसान होता है फिर भी हम क्या करें हम छोटे किसान हैं हम छोटे किसान हैं पर बिचौलिया हमारी इतनी मदद कर देते हैं कि वो घर से ही हमारा गल्ला खरीद लेते हैं और अपने साधनों से वो ले जा लेते हैं हमें साधन करने की जरूरत नहीं पड़ती हमारे यहाँ कोई साधन नहीं है ना ट्रैक्टर है ना ट्रॉली है इसलिए हमें बिचौलियों की से मदद लेनी पड़ती है बिचौलिए हमारे घर से ही सामान उठा ले जाते हैं इसलिए हमें उनसे मदद लेनी पड़ती है